यौ होटल मालिक बोलै छिए यौ हमरा भूख लागल हइ ऑडर बुक कएने रहिए अभी तक खाना नहि अएलै कि बेबस्था हइ यौ कखन भेजबै से कहू आँए कै बजे तक भेजबै भूख लागल अइ बहुत जोर आँए ऑडर देली कखन अभी तक भोजन नहि पहुँचलै हन